आङो नाइनटिन सिक्सटिनाइनाव एलपि स्कुल हाबजेनदों अन्थाइबारि तिनस' अनाफनसास नाम्बार एलपि स्कुलाव बेयाव बर' हांखोनि बिजाब लानानै आं हाबदोंमोन नाथाय आंनि फरायनाया बर'आव जायासै बावैसोनि उनाव आं आसामिस मिडियामाव फरायदों फरायनाय समाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोङो उथ्रिनो हास्थायदों आरो उथ्रिबोदोंबो क्लास अवाननिफ्राय क्लास टेनसिम थाखो से निफ्राय क्लास टेनसिम जोङो मोजाङैनो फरायनो सेस्था खालामदों आसामिस मिडियाम गुबुन हारिनि रावब्लाबो जोङो गनायदों आर फरायदों बारगलांदों नाथाय जोंनि फरायनाय समाव एल पि स्कुल एम इ स्कुल हाइ स्कुल गासैबो सरखारि नङामोन गोबाय गिजिनि गेजेरजों जोङो खस्थ' लानानै फरायदों आरो बेंथल हाइ स्कुलनिफ्राय पास खालामनानै जोङो बङाइगाव कलेजआव जोङो एडमिसन लादों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों थाखा फैसा गैयैनि गेजेरजों आरायस' थाखाखौ जोङो बुथुमनो हायाखै बिनानावनि खोमानि सना फाननायजों लोगोसे आरायस' थाखा मोनदोंमोन बे आरायस' थाखाजों एडमिसन लानानै माखासे लोगोफोरनि बिजाबफोरखौ खनसायबायनानै फरायदों मास मोनब्रैनि उनाव बिफा रुंसारि जानानै थांदों बे मास मोनब्रैनि उनावनो संसारखौ खर'आव रुजुननाय बायदि जादों आं हारसिङै बिदा फंबाइ आंहा गैया नानान रखम बिजनेस मावनायनि गेजेरजों न'खरखौ नायबोनांदों आरो नाइनटिन नाइटियाव उननिसस' नोबबै सनाव आंखौ हारसिंखाय न'खराव बिहामजो नांगौ होननानै बिया खालामना होनाय जादों गोबां रायजोफोरनि हेफाजाबनि गेजेरजों हाबाखौ बारग' होदों आरो जोंनि फरायनायनि समाव स्कुलनि अबस्थाजों लोगोसे जोंनि रांखान्थियारिआबो बहुद गोदाव सोरावमोन थाखा फैसा गैयामोन गोरिब अबस्थामोन गस्ला गांसे पेन्ट गांसेनि गेजेरजों जोङो फरायबोनांदों बबेबा समाव जानाय लोंनायबो जोंहा थायामोन फुंनि बेलायाव जोङो मोनजा लाङा बेलासियाव जोङो बोथिसे मोनजायो बेबायदियै जोङो फरायनांदों नाथाय इसोरा जोंजों लोगोआव दङ बिनि दैदेननायनि गेजेरजों जोंनि न'खरफ्रा लासै लासै साहा दखान होनानै जोङो सुद्रिलांदों जोंनि खस्थ'नि मावनायखौ इसोरा जोंनो होदों जोङो बिब' फंबाइ साब्रै नैबे दखाननिफ्रायनो जोङो जाखिनि एसे लेखाफोरखौ सोलोंनांगौ दङो जोङो रोंबोदों आरो बिजोंनो दिनै गोबां खस्थ'नि गेजेरजों न'खरफोरखौ खुंबोदों आरो जोंनि गोरलै अबस्थानिफ्राय देरबोनायसिमाव जोङो रमान स्क्रिप्ट आनदालनफोरखौ जोङो नुबोदों बर' हांखोनि आनदालनफोरखौ जोङो नुबोदों बुजाबायदों होसोजादों आरो नानान रखम खस्थ'नि गेजेरजों दिनैसिम न'खर खुंनानै उथ्रिबोनो हादों दा आंहा साब्रै गथ'फोर दङ साब्रैनि गेजेराव गासैबो ग्रेजुवेसन खालामनो हाजोबाब्लाबो सानैया ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामदों इंलिस मिडियामाव बर' मिडियामाव सासे मेट्रिकसिम फरायनानै बियो न'खर खुंनो नांगौ जादों दा हौवासा सानै दंबावो बेसोरो उन जिबननि थाखै खामिनायनि लामाफोरखौ सायखनानै लानो आवगायदों दिनै आंनि खस्थ'नि गेजेरजों जिखिनि आं सोलोंबोबाय फार्मासिस सोलोंबोबाय बे फार्मासिसनि गेजेरजों आङो बे न'खरखौ आङो लुखांदों बिसाफोरखौ फोरोंनो हाबाय आरो आंनि गासै गामियारिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बे फार्मासिनि गेजेरजों आङो सहाय खालामनो हादों हेफाजाब होनो हादों आरो खामिनायनि लामायाबो आंने बिनो जाहैबाय